लग्नाच्या वेळार म्हणटा ते होवयो गीता वेगवेगळे संस्कृतीक कार्यक्रम हे सगळें गोंयान कोंकणीनूच जाता हो कोंकणी भाशेचो संस्कृतीक फुडें व्हरपाचो वांटो